कहल जाइ छै कि पूर्णियाके नाम यहाँके मशहूर मन्दिर पूरन देवी माता मन्दिर छै जकर नामपर पूर्णियाके नाम भी रखल गेल छै पूर्णियामे एना तऽ बहुत भी प्रसिद्ध ऐतिहासिक मन्दिर आओर छै जेना कि पञ्चमुखी मन्दिर पूरन देवी मन्दिर सिटी काली मन्दिर आओर एगो प्रमुख हस्ती छै पूर्णियासँ जकर नाम भेलै फणीश्वर नाथ रेणु जेकि हिन्दीके प्रमुख कथाकार जेकि नॉवेल वगैरह लिखैत रही एना तऽ आब ओ नहि रहलै ओकर द्वारा मैला आँचल नामके पुस्तक लिखल गेल रही पूर्णियामे आसपासके इलाकामे मनिहारी नामके एगो स्थान छै जेकि गङ्गाके किनारे स्थित छै